ہم اپنے کیمرے میں ہر طرح کی تصویر کھینچتے ہیں اور جیسے تاج محل کی تصویر کھینچتے ہیں چڑیوں کی تصویر کھینچتے ہیں پیڑ پودوں کی تصویر کھینچتے ہیں پیڑ پودے کے نیچر کی تصویر کھینچتے ہیں بہت اچھی اچھی تصویر کھینچتے ہیں اور جیسے کسی جانور کی تصویر کھینچنے میں بہت مزہ آتا ہے اور تصویر کھینچتے وقت کسی بھی جانور کی تصویر کو غور سے کھینچنا کھینچتے ہیں جیسے ہم لوگ کسی ٹاور کی تصویر کھینچ لیتے ہیں کسی مشہور جگہ یعنی تاج محل لال قلعہ کی تصویر کھینچتے ہیں اور تصویر کھینچنے میں بہت مزہ آتا ہے ہم لوگ جیسے ندی تالاب ریور یا جھرنے کی تصویر کھینچتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی تصویر کھینچتے ہیں اور تصویر اور اپنی تصویر کو اچھی طریقے سے کھینچتے ہیں یعنی تصویر کے بیک سائڈ پہ اچھی اچھی اچھی جگہ اچھی جگہ کا فوٹو تصویر لگاتے ہیں اور تصویر کھینچنے سے بہت ہی اچھی طرح کی سکون ملتی ہے تصویر آج کل تصویر کھینچنے کھینچے بنا کچھ اچھا نہیں لگتا تصویر مانا کہ ایک طرح سے نیم بن گیا ہے کہ تصویر کھینچنا ہی ضروری ہے اور تصویر کھینچنے میں کس طرح کی تصویر کھینچے جیسے تاج محل کی تصویر کسی پیڑ پودے کی تصویر یعنی یا ہریالی کی تصویر یا پیڑ پودے کے نیچر کی تصویر یا تاج محل جھرنا کسی قلعے کی تصویر یا کسی مینار کی تصویر کو کھینچتے ہیں اور اس تصویر میں سب سے زیادہ اچھی تص اچھی سے اچھی تصویر کھینچتے تصویر تصویر نکالتے ہیں اور اس تصویر کو اچھا سے اچھی طریقے سے رکھتے ہیں اور جیسے سن سیٹ کی تصویر کھینچتے ہیں یا سن رائز کی تصویر کھینچتے ہیں تصویر کھینچنے میں بہت زیادہ ہی آنند ملتا ہے ہم لوگ کبھی کبھی تو جھرنے کی تصویر تاج محل کی تصویر پیڑ پودے کی تصویر پہاڑ اونچے اونچے مکان کی اچھے اچھے اونچے اونچے اچھے اچھے مکان کی تصویر کھینچتے ہیں اور اس تصویر کو اچھی طریقے سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس تصویر کو کھینچنے میں بہت ہی آنند ملتا ہے اور تصویر کھینچنے سے بہت اچھی طریقے سے مزہ آتا ہے تصویر کو زیادہ سے زیادہ ہاں اچھی اچھی تصویر کھینچتے کھینچنے میں بہت مزہ آتا ہے اور تصویر کو جیسے کبھی کبھی تصویر کھینچتے ہیں پانی کی تصویر پانی کے جھرنوں کی تصویر تالاب کی تصویر آدی اتیادی کی تصویر کھینچتے ہیں